जोंनि गामियाव बैसागु जायो माबायाव बैसाग मासावहाय ओमफ्राय बिदिनो बैसागु आथ' गोदोनिफ्रायनो दंखायो बैसागु जोङो उन्दै उनला बोराइ बेन्थ' गासैबो रंजायो आरोखि ओमफ्राय माबा बोराइ बुरिखौ जोङो सन्मान लानोसै खुलुमनोसै आरोखि ओमफ्राय बिदिनो खुलुमो बिदिनो ओमफ्राय जोङो जौ दंबा जौ जौ होयो बेरायलायो आरोखि नखर नखर हाबनानै ओमफ्राय गिदिरखौ सन्मान लायो ओमफ्राय उन्दैफ्रा बिदिनो उन्दैफ्रा उन्दैफ्राबो उन्दै गिदिर गासिबो लालाय लायो आरोखि ओमफ्राय जोङो गामियाव बोसोर गोदानावहाय बिदिनो फुजा जैग्य होयो आरोखि एक थारिख बा ओमफ्राय बिनि उनाव ओंखारबाय बिदिनो नखर नखर हाबबाय हाबनानै जौ जौ बिदिनो दंबा लोंबाय गैयाब्ला गैया जों बिदिनो इन्टारेस आरोखि बयनावबो मोसाबाय मोसायै मोसायै ओमफ्राय बिदिनो गामिफ्रावबो मालाबा मालाबा फांसन जायो बाव मोसायो मोसानानै बिदिनो जोङो मोसायै मोसायै मोसायै मोसायै एकदम एक्सपार्ट जालांबाय आरिखि जों लासै लासै लासै उन्दैफ्राथ' उन्दैफोर दानि उन्दैफ्रा बुंनाङा ओमफ्राय जों नै दा जोंबो लासै लासै मोसादाव मोसादाव एकदम गोरों जाबाय आरोखि एक्सपार्ट मोसानायाव बिदिनो मा रोखोमनि मोसानाय बेखौ जों दा हाजोबो आरोखि बुरिनि जा सिख्लानि जा बैसागुनि जा सबखौनो मोसानो हायो आरो जों दा ओमफ्राय उन्दैफ्राथ' बुंनांला बिसोरखौथ' उन्दैनिफ्रायनो आखा फाखा दा मोसानायाव ओमफ्राय बिदिनो जोङो दा मोसानानै बिदिनो देहाफोरखौबो मोजां मोनो मोसाब्ला ओमफ्राय बिदिनो जोङो मोसायै मोसायै मोसानानै जेब्ला बैसागुया जोबो ओमफ्राय बै फैसा एसे एनै सोरबा होयो ना अननानै मोसानायखौ मोजां मोननानै खुसि जानानै इन्टारेस खालामनानै ओमफ्राय जों बेखौ ज' बेदर बायनानै पिकनिक जालायलायो ओमफ्राय बिदिनो उन्दैफ्राथ' जौ लोङा नालाय उन्दैफ्रा फैसा मोननायखौ बिदिनो स्प्राइ़ड माजा माबा माबि लायनानै जायो बेदर एवजानानै जायो बिदि आरिखि ओमफ्राय बिदिनो फांसनफ्रावबो जोङो उन्दैफोरबो मोसायो ओमफ्राय बिमा बिमायाबो जोङो ज' जानानै मोसालायो बिदिनो कालसार खौ लाखियो आरिखि बिदिनो